इयुन जोलैनि थाखाय आबाद मावनायनि सायाव आंनि बुंनांगौ सुबुरुना बेनो जाहैबाय दानि जुगाव ट्रेक्टरजों हाल एवै एवै एवबाय थायोब्ला जोंनि इयुन जोलैखौ जोङो गोदोनि नेमखान्थि जेरै नांगोलजों एवनाय हाल खदालजों आलि दाननाय गोदोनि आगजु हासिनि मै सिखा खदाल बायदिसिना आगजुफोरखौ गोदोनि मै नांगोल जुंगाल बायदिसिना आगजुफोरखौ बाहायनानै खामानि मावनायखौ जोङो बावलांजोबनो बावलांजोबनो हागौ बेनि थाखायनो जाहाथे इयुननि जोलैया थांना थानो थाखाय जों जों जोंनि इयुनखौ फोथांना लाखिनो थाखाय जों दानि जुगाव जोङो जोंनि गोदोनि रोंबोनाय नांगोल जुंगाल आगजु मै हासिनि खदाल बायदिसिना आगजुफोरखौ जों इयुननि थाखाय फोथांना लाखिलांनो थाखाय जों इयुननि जोलैनो फोरमायना होलांनांगोन जे जोंहादि गोदोनि आबै आबौनि नियमाव बेबादि आगजु आगला दङ जाहाथे बेफोरखौ इयुननि गथ'फोरा इयुननि जोलैफोरा जाहाथे बेफोर आगजुफोरनि मुंफोरखौ मोनथिनानै आगजुफोरखौ बाहायनानै इयुनाव सोलिलांनो हायो